بلحاظ تعلیم اور روزگار خواتین کو خوددار مضبوط اور محفوظ بنانا ایک اہم چیلنج ہے خواتین کے لیے رہنے کھانے اور ان کی سہولیات کے فراہمی کے انتظامات بھی ایک اہم چیلنج ہے خواتین کے ساتھ ہونے والے حسن سلوک ان کو سماج میں ایک بہتر موقع دینا اور ان کو بااختیار بنانا یہ بھی ایک اہم چیلنج ہے خواتین کی حفاظت کیلئے کچھ کمیٹی ہے تنظیم بھی بنائی گئی ہے جیسے مہیلا بجٹ سنگٹھن ساوتری بائی پھولے کمیٹی اور خواتین کے لیے مختلف اسکالرشپ بھی جاری کی جاتی ہے جس میں کئی اسکالرشپیں آتی ہیں اور جو عمردراز خواتین ہیں انہیں بھی حکومت کی جانب سے کچھ وظائف ملنے چاہیے تاکہ وہ بھی بااختیار ہو سکیں اور وہ بھی اپنی زندگی اب اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے محنت کر سکیں اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں